विकसित दुनिआपर हमर ई विचार अछि जे दुनिआ पहिलेसँ बहुत जादा विकसित भऽ गेल अछि आओर आगे बढ़िते जा रहल अछि हम ई देखै छी जे दुनिआ पहिलेसँ बहुत बदलि गेल अछि बहुत तरहके मामिलामे दुनिआ बहुत आगे बढ़ि गेल अछि जेनाकि टेक्नोलॉजी लए लिअ या औरो तरहके कोनो लए लिअ टेक्नोलॉजीके मामिलामे दुनिआ सबसँ बेसी आगे बढ़ि रहल अछि पहिले जमानामे हम सभ बहुत जादा अथि पिछड़ल छलहुँ लेकिन अगर एखन टेक्नोलॉजीके बारेमे बात कयल जाइ तऽ हम सभ बहुत आगू बढ़ि चुकल छी तऽ ई विकसित दुनिआपर हमर विचार इएह अछि जे दुनिआ पहिलेसँ बहुत बदलि गेल अछि आओर अबैवला समयमे आगुओमे बहुत विकसित भऽ जायत आओर आगू बढ़त